बाइकिंग जे हम जबसँ हम शुरू कयलहुँ तऽ हम अहाँक जे छै दू हजार आठसँ हम शुरू कयलहुँ जोकि जेकि हम अपन बाइकसँ जानय नै हि छलियै कि केना ई चलय छै कोनो ककरो लेल जे छै हम प्रेरित भऽ कोइ भी आदमी कहय छलय कि हम बाइकसँ चलबाक छलियै तऽ हम प्रेरित भऽ जाइ छलियै कि हम जेबाक छै आओर एहोसँ पहिले जे छै हमर जुनुन सालो साल बाइकमे जे छै हमर निकलि निकलि जाइ छै कोइ भी आदमी कहय छै कि हमरा बाइकसँ लअ कऽ चलय लए तऽ हमरा जुनून आबि जाइए जुनून आइलाके बाद की होइ छै कि हमरा पूरा शरीरमे झुनझुनाहट भए जाइ छै हमरा बाइकसँ बहुते प्रेम छथि ताकि जे छै हम कतहु जेबय तऽ हमरा दूरके सफर जे छै हम पैदल कतहु नहि जाइ छी तै दुआरे जे छै हम आरामसँ बालो साल उ साल जे छै हम अहाँके बाइक से सफर करै छी कोइ भी आदमी कहय छै तऽ हम चलि जाइ छियनि